भारत देश जे नागरिकनि जे लाइ बैंकिंग खे आसान करण जे लाइ इंटरनेट बैंकिंग जी शेवा जो हाणे सर बैंकनि जी तर्फ़ा शुरू थी आहे उहो ॾाढी सहुलियत भरी आहे उन खां असांखे कुझु बि पंहिंजे अकाउंट जो स्टेटमेंट ॾिसिणो हुजे पैसो हिकु खाते खां ॿिए खाते में मोकिलाइणो हुजे चेकबुक अप्लाई करिणी हुजे घणो ई बैंक सां संबंधित कमु हाणे इंटरनेट बैंकिंग खां थी वेंदो आहे हिन इंटरनेट बैंकिंग खां घणी सहुलतूं मिलंदियूं आहिनि